मैं एक बार पटना गया था और रास्ता भटक गया था कि अस्टेसन से जो है एक युनिवर्सिटी है आर्यभट्ट नॉलेज युनिवर्सिटी वह मैं पैदल ही चलना शुरू कर दिया था जिसके बजे से मैं भटक गया था रास्ता तो फिर मैंने कुछ आदमियों से हेल्प लिया और फिर पूछा कि यह इस तरफ़ कैसे जाया जाता है कौन सा रास्ता है तो उसने मुझे बताया फिर मैंने जाकर अपने युनिवर्सिटी पहुँचा विश्वविद्यालय पहुँचा और वहाँ पर जाकर जो है मैं अपना काम किया